हँ हमरासभक जे खेल कूदमे तऽ ओना तऽ राष्ट्रीय खेल हॉकी यऽ लेकिन एहि जगह हमरा दरभङ्गा जिलामे हॉकीके कोनो ओतेक इच्छुक लोग नहि यऽ यहाँ मुख्यतः लोग अहाँकेँ क्रिकेटक जे छै से इच्छुक छै तऽ क्रिकेटमे अहाँके जेना हमरा गाँवमे या चाहे कहीँ पर चाहे हमरा गाँव बगलमे क्रिकेट होइ छै ताहिमे सब आदमी जाकऽ देखै छै ओहिमे कप जीतलक ओहिसँ बच्चा सभके बहुत इच्छा होइ छै जे खूब खेलल आ ओहिमे देखियौ सुनय के लोककेँ इक्छा अपन अपन जाक देखै छै तुरते जेना पाकिस्तानके इण्डियाके जे कोनो मैच भेलै तऽ ओहिमे लोक अपन बड़ा इच्छासॅं मनसँ जे छै से ई क्रिकेट अहाँके देखै छथि आओर ओकर आनन्द लै छथि जेना राष्ट्रीय खेलमे अहाँके ई इण्डिया पाकिस्तान घरेलु खेल जे छै जेना हमरा दरभङ्गे जिलामे की कहै छै सहरसे जिलासँ जे क्रिकेट भेल छै तऽ ओहि जगह जाक लोक अपन जाकऽ अपन अपन देखै सुनय छथि आओर ओइसँ बहुत आनन्द उठबै छइथ